हमरा घरमे जँ बीमार केओ पड़ि जाइ छथिन तऽ ओकरा हम की कएलहुॅं तऽ कम तेल मसालामे देलहुॅं खाना बनाए कऽ किया तऽ ज्यादा तेल मसाला खराबी करै छै तऽ ताहि दुआरे डॉक्टरो लग गेल तऽ ओहो कहलक जे नहि पहिने कम तेल मसाला यूज करू तऽ ताहि दुआरे हमसब जे खाना बनेलहुॅं तऽ कम तेल मसाला देलहुॅं आओर ज्यादातर जे बीमार रहै छै ने ओकरा लेल खिचड़ी बनेलहुॅं किया तऽ खिचड़ी ओतेक खराबी नहि करै छै ओहिमे कम तेल मसाला रहै छै और दालि रहै छै चावल रहै छै ताहि दुआरे खिचड़ी अपन बनाए कऽ देलहुॅं खाय लए आओर हमरा घरमे एक आदमी छै हमर साउस छथिन हुनका डायबीटीज छै तऽ हुनका लेल छै बहुत तरहके चीज बनाबै छियै जेनाकि बिना आलूके बनेलहुॅं तकर बाद बिना चीनीके चाय बनेलहुॅं किया तऽ चीनी तऽ ओहिमे खराबी करै छै तऽ तै दुआरऽ चीनी नहि देलौं चाय मऽ आर आलू सब्जी मऽ नहि देलौं किया तऽ आलू खराबी करै छै तताहि दुआरे आलू नहि दै छियै सब्जीमे बिन आलूके सब्जी हुनका बनाए कए दै छियै खाय लए बिना तेल मसालाके दै छियै खाय लऽ हुनका